हेलो देखु हम मिठ्ठू कुमार झा हमर नाम भेल आओर हम बाजि रहल छी शान्ति नगर पूर्णियाँसँ हम जे छै किछु ऑर्डर करले रही खाइके वास्ते सँ हमरा आपातकालीन स्थिति होएके कारण निकलै पड़ल हम जे ऑर्डर करले रहि ओ चिकन टिक्का नामके किछु सामग्री रहए खाद्य सामग्री ओएह हम ऑर्डर करले रहि आ आब हमरा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होएके दुआरे निकलै पड़ि गेल यऽ तऽ हम चाहै छी जे हम जे छै ओ ऑर्डरके कैन्सिल करि देलै छी हमर रिफण्ड अहाँ जल्दसँ जल्द अतिशीघ्र भेजि देबै अहाँके बहुत बढ़िआँ रहत आओर हमर जे ऑर्डर आइ डी रहै ओ रहै आर टी जे डबल जीरो छओ पाँच आठ आओर हमर लोकेशन शान्ति नगर पूर्णियाँ रहै